एसे बोसोर सिगांनि गोजाम मबाइल फन एबा किपेद मबाइल फोरा इसे आलादा आरो दानि स्मार्तफन नि गेजेराव जों गोबां फारागथिफोर नुनो मोनसै आरो सिगांनि किपेद फन फोराव जोङो तुजि थ्रिजि सिम बाहायोमोन आरो बिनि रिसार्ज सिस्तेम आबो इसे आलादामोन आरो जों आरो दा दानि स्मार्तफन आव नुबाय जों गोबां आपग्रेद जानायखौ नुनो मोनबाय आरो जेरै बेनि नेतवर्क सिस्तेम फ्राबो इसे आलादा जाबाय दा थ्रिजि फरजि आरो नै दाख्लैसो बावैसो लन्स जानाय जोंनि फाइभजि बेबो जाबायानो जेरै जों स्मार्तफन नि गेजेरजों जे माखासे खौरांफोर मिथिनो मोननाय जायो जेरै ससियेल मिडिया नि गेजेरजों जोङो बबेबा दाबसे जायगानि खौरांफोरखौ जों ससियेल मिडिया नि गेजेरजों दा मोन्नाय जायो जेरै स्मार्तफन नि गेजेरजों बायदिसिना जोङो शपिं खालामनो हानाय जाबाय आरो बिदिनो गोबांफोर जों माबाफोर नुनो मोनसै आरो दानि स्मार्तफन नि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिया स्मार्तफन नि गेजेरजों स्कुल फोराव सोलोंथाइ लानो हानायखौबो जों नुनो मोननाय जाबाय आरो आरो बेनि बेनि बेनि स्मार्तफन नि गेजेरजों आरो जों गोबांफोर बिदिनो दाबसे जायगानि जायगाफोरखौ मिथियैयाव जोङो बिनि लकेसन नायनानै जोङो थांनो हानाय जाबाय आरो बे स्मार्तफन नि गेजेरजों आरो बेनि रिसार्ज सिस्तेम खौ स्मार्त फन नि रिसार्ज सिस्तेम आ इसे आलादा किपेद मबाइल निफ्राय दानि स्मार्तफन नि रिसार्ज सिस्तेम आ बिदिनो आनलिमितेद आरो वान अवान मान्थ जोंनो आनलिमितेद सोबाय थानांगौ आरो आरो नों गोबां रो मा बुरजा फैसानिबो सोना लानो हायो जों जेरै थ्रि मान्थ्स अवान इयार बिदिनो सोनानै लानो हायो आरो आरो जोङो बिदिनो आनलिमितेद सोनानै तु नाइन्ति नाइन फोरनि सोयोबा बेनि रिसार्ज नि दामा अवान इयार आवहाय जोङो बिदिनो थ्रि थावजेन सिक्स हानद्रेद फोर जाहैयो आरो बेनोसै